हमारे देश में बेहतर अस्पताल और मेडिकल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा सुधार किए जाने चाहिए क्योंकि महंगाई को देखते हुए यहाँ की दवाइयाँ व डॉक्टरों की फीस बहुत ज़्यादा अधिक है जो लोग गरीब हैं वह डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते वह अच्छा इलाज नहीं ले पाते महंगी महंगी दवाइयां नहीं खरीद पाते तो इसी चीज़ में उन सबसे ज़्यादा सुधार करना चाहिए कोविड महामारी में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमें कोविड महामारी के चलते हुए सभी चीजों में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई और इसी दौरान मैंने अपनी माँ को भी खो दिया